जी थोआनूं अस सनाने आं कि अस बड़े तरीके दी बेबरेजिज जि'नें गी अस आखने होने रसना जां जलजीरा जां निम्बू पानी जां गुंहगदीरा अस बड़े सारें तरीकें दा बनाने तोआनूं सनाने आं डटेल कन्नै अस ते मेन ते घर इसलै गर्मी चला दी ऐ गर्मी बिच्च अस केईं बारी अगर डेल्ली ते मन इक्क चीज गी ते नी करदा पर अस रसला होंदा साढ़ै इद्धर दो रपेऽ दा थ्होंदा ऐ रसना अस लैन्ने होन्ने इक पैक्ट दो रपेऽ दा पैक्ट आंदा इक गलास लैना पानी दा ठंडा गलास ओह्दे बिच्च इक रस्ना पाइयै उस्सी शैल करियै घोलियै ओह् थोह्ड़ा मेरे ख्याल कन्नै थोह्ड़ा थोह्ड़ा टेस्ट थोह्ड़ा फिक्का होंदा ओह्दे बिच्च अस थोह्ड़ी खंड पान्ने होने खंड पाइयै शैल करियै घोलियै शैल घोलियै खंड पाइयै ओह्दे बिच्च जां थोह्ड़ा नमक पाई लआ शैल करियै घोलियै उस्सी अस पीन्ने होन्ने ओह्दे रा बड़े टेस्ट बनदा एह् साढ़ा रसना होर साढ़ै इद्धर इक दकान ऐ शिवू दी दकान इद्धर बड़ी सारी चीजां थ्होंदियां न जानि घोलने आह्लियां जानि बनाने आह्लियां ओह् एह् थ्होंदे केह् नांऽ ऐ जलजीरा जलजीरा चेत्ता आया जलजीरा बी बड़ा टेस्ट होंदा एह्दे च बी थ्होड़ा लून होंदा नमक मसाला बी शैल होंदा गर्मी च पीना चाहिदा जलजीरा अस लैन्ने होने मतलव इक पैक्ट होंदा इक रपेऽ दा ओह् अस गलासा च पाइयै शैल करियै घोलियै ओह्दै बिच्च नमक पाइयै ओह्दै बिच्च निम्बू पाइयै ओह् बौह्त जिसलै घोलियै बड़ा जादा टेस्ट बनदा बौह्त टेस्ट होंदा ओह् जलजीरा जलजीरा अस पीन्ने होन्ने ओह्दे च अस यूस करने होने अम्कड़ी जेह्ड़ी होंदी अम्ब दी अम्कड़ी कन्नै अस उस्सी यूस करने होन्ने खन्ने होन्ने होर आइया साढ़ा घर बनाने होने अस निम्बू पानी निम्बू पानी बी बड़ा टेस्ट होंदा और हैल्थ आस्तै बड़ा जादा जरूरी होंदा क्योंकि एह्दै नै क्योंकि एह्दे बिच्च गर्मी बाह्र कड्डी ओड़दा निंबू जेह्ड़ा होंदा सानूं सारें गी घोलियै पानी बिच्च पीना चाहिदा एह्दे बिच्च अस पान्ने होने खंड पाई लेई एह्दैे बिच्च खंड पाइयै नमक पाया होर निम्बू पाया इक होर इक गलास पानियां दा ठंडा ओह् पाइयै शैल करियै पाइयै उस्सी फैंटियै फैंटियै ते अस उसी पीने होने ते ओह्दै कन्नै साढ़ी जेह्ड़ी शरीरा दी गर्मी ऐ ओह् बाह्र निकलली जंदी और दुई चीज़ होई साढ़ी त्रीह् चीज़ होई साढ़ी केह् नांऽ एह् त्रीह् चीज़ आई साढ़ी गुंद गदीरा गुंदगदीरे दा केह् करना होंदा कि रातीं अस सौनें कोला दा पैह्लैं उस्सी अस स्हेड़ी दिन्ने होने गुंदगदीरा कोई पजांह् रपेऽ दे लैने होने होर कम से कम कोई दो चार इक तूरी मनोहाड़ी अस पानी बिच्च स्हेड़ी ओड़ने होने क्योंकि शरीरै बिच्च जिन्नी बी साढ़ी गर्मी ऐ ओह् बाह्र कड्डदा होर ठंड पांदे कालजे गी ओह् लेइयै अस स्हेड़ी ओड़ने होन्ने उस्सी सवेरै उट्ठियै ओह्दे बिच्च थोह्ड़ी खंड घोलनी मासा हारा नमक पाना सोनी जेह्ड़ा सोनीजी जलजीरा पाइयै ओह्दे च खंड पाइयै दो चमच अस गुंद गंदीरा पाइयै उस्सी शैल करियै घोलियै ओह् शैल ठंडा पानी पाइयै अस पीन्ने होन्ने पीयै कन्नै शरीरा दा गर्मी जेह्ड़ी बाह्र निकलदी होर साढ़ा शरीर जेह्का बड़ा स्हेई होंदा होर जिं'दे बिच्च लीवर बिच्च गर्मी होऐ उ'नें गी ते ओह् जरूर पीना चाहिदा होर चौत्थी चीज होई अस

एह् केह् नांऽ इस्सी खारा पानी होर कन्नै चाही दी सानूं इक कोल्ड ड्रिंक कोई स्पराईट होई जां माउंटेंन डयू होई सबतो पैह्लैं असैं निम्बू चीरना निम्बू चीरियै उस्सी शैल नचोड़ियै ओह्दे च नमक पाना फिर असें ओह्दे बिच्च पाना पूतना पूतनां असें पाना कन्नै असें मतलब सारा जेह्ड़ा मिक्सअप हा आंदे दा पूरा मिक्सअप करना उस्सी होरर उप्पर पाना असें खारा सोड्डा होर सारे मिक्स करियै उस्सी अस पीन्ने होन्ने ओह् मज़ीटो जेह्ड़ा अगर अस दकान पर लैन जाह्गे ते ओह् मैंह्गा मिलदा ओह्दा घर अस देस्सी ते अस एह् बनाने होन्नेे अपना थोह्ड़ा मतलब पंजाहं रपेऽ साढ़ा खर्चा आंदा बड़ा जादा टेस्टी बनदा होर थोआनूं सारें गी पीना चाहिदा पीना चाही दा सोआद अनुसार एह् बड़ा जादा टेस्टी होंदा अगर तुस दकान पर लैन जाह्गे दा तुसेंगी बड़ा मैंह्गा मिलदा घर बनागे ते बड़ा जादा टेस्ट बनदा